हमारा सिंगिंग गाना तो पहले से ही अच्छा था क्योंकि स्कूल में भी हम अक्सर गाया करते थे जब गाना की तैयारी करते थे घर पर तो काम भी होता था तो काम के साथ साथ हम सॉन्ग का तैयारियाँ भी करते थे प्रैक्टिस भी करते थे कि हमको यह गाना ऐसे गाना है तो स्कूल में हम गा लिया करते तो एक टाइम ऐसा था कि हम जब काम भी कर रहे थे घर के और गाना हमारा कम्प्लीट नहीं था औ छब्बीस जनवरी के दिन हमको गाना भी था तो हमने क्या किया कि काम करते करते हमने गाने की प्रैक्टिस किया गाने के साथ साथ काम के साथ साथ प्रैक्टिस भी किया कि हमारा गाना मतलब सक्सेस हो तो छब्बीस जनवरी के दिन हम गए वहाँ पर स्कूल में अपनी तो हम गाने लगे तो थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत मतलब कि तालियाँ बजी फिर उसके बाद में कहने लगे कि हाँ ठीक है गाना एक बार ऐसा हुआ कि पार्टी था किसी किसी मतलब मामा के बड़े भाई के यहाँ पार्टी था तो ऐसे ही सब मतलब सब लोग बोलने लगे कि तुम गाओ तुम गाओ तो हमने कहा ठीक है हम गा रहे हैं तो हमने जब वहाँ पर गाया तो काफ़ी अच्छा लगा सब लोग को क्यों क्योंकि हमारे गाना गाने का अलग थोड़ा गाने का मतलब अलग थोड़ा ही वह है क्योंकि हमारा आवाज़ दब जाता है इसलिए उस टाइम गाना अच्छा नहीं था

तालियाँ भी बजाई कि चलो ठीक है अभी सीख रहा है धीरे धीरे सीख जाएगा तो हम हमने कहा कि ठीक है कोई नहीं नेक्स्ट बार अगले बार हम तैयारी अच्छे से करेंगे क्योंकि हमारे गाने का प्रैक्टिस नहीं हुआ था उस टाइम और हम कभी गाना गाये नहीं थे लेकिन हमारा फेवरेट यही है कि हम एक अच्छा सिंगर बने लेकिन हम सिंगर बन ही नहीं पाते क्योंकि हमारी आवाज़ ही ऐसी है आवाज़ ऐसी है कि पतला भी है थोड़ा मोटा भी है इसलिए हमारा आवाज़ बैठता नहीं और कभी कभी ऐसा होता कि हम गाते हैं तो मतलब थोड़ा वह वैसा लगता है